हमरा पेन्टिंगके लेल एतुका वातावरण प्रेरित कयलक एतुका कलम गाछी एतुका पशु पक्षी एतुका गाय भैंस हँ पोखरि तलाब कलम गाछी ई सब हमरा अतेक प्रेरित कयलक जे ओकरा हम कागजपर उतारयके लेल प्रेरित भऽ गेलहुँ आओर ओकरा अहाँके जे छै से हम पेन्टिंगके रूप दऽ देलियै आओर ओ अहाँके जे छै से हमरा ततेक नीक लागल जे ओ समयके सङ्ग सङ्ग हम पेन्टिंग केनाइ शुरू कऽ देलहुँ इएह सभ हमरा प्रेरित करयके मेन उदाहरण छी हँ अहिसँ प्रेरित भऽ कऽ हम अहाँके पेन्टिंग केनाइ शुरू कऽ